आं आसामनि सासे आबादारि जानानै आङो जोंनि आसाम सोरखारनिफ्राय जेरैबायदि मोननांगौ थिग बेफोरबायदि बेसादफोरखो मोनाखै मानो होनोब्ला जोङो खोनाबायसो थायो जों आबादनि थाखाय साफ्रोमनोबो सोरखारा आबादनि बेगर एबा जोलै बायदिसिना हालेवनायनि थाखाय ट्रेक्ट'र एबा बायदिसिना आइजें बेफोरखौ सोरखारा जोंनो आबादारिफोरनो हरदों होननानै जोङो खोनाबाय थायो नाथाय बेफोरखौ जोङो दिनैसिमबो गंसेबो मोनाखै आनखि बुंनो थाङोब्ला जोंनि गामियावनो जोङो सोरखौबा मोननाय एबा बायदिसिना जोलै मोननाय बेफोरखौ जोङो खोनानो मोनाखै बेनिखायनो आंखौ एबा आंजों लोगोसे गामिनि गासै मानसिफोरनो सोरखारा जेन जोंनो मावनाय दांनायनि थाखाय जोंनो जोलै लोगोसे हासार मुलि आरो आइजें मुवाफोरखौ गासैनोबो जोंनो सहाय सह'जग खालामनांगौ मानो होनोबा जोङो आबाद मावनानै जाग्रा बेनिखायनो जोङो आबाद मावनो थाखाय जाखिनि बेसादखौ नांगौ बेखौ जोंनो सोरखारा मदद खालामोब्ला जोंनि बे हेफाजाबजों जोङो गाव गावनि न'खरखौ फोसाबनानै लानो हागोन आरो लोगोसेयावनो जोङो जोंनि न'खर संसारफोरखौ बेफोरबायदि सोरखारनि सहाय सह'ज'ग मोनोब्ला जोङो गोबां न'खर दाफुंनो हागोन लोगोसेयैनो जोनि इयुन जोलै गथ' गथाइफोरखौबो जोङो गोलाव गेदेर खालामनो हागोन एबा फरायनायफोरखौ जोङो गोबां गोजौ थाखोसिम जोंनि बे आबादारि मावनानै मोननाय रांजों जोङो जोंनि गथ' गथाइफोरखौ फोरोंनो हागोन दा बेनिखायनो आङो आंनि आसाम सोरखारनिफ्राय खावलायनाय जाहाथे जोंनो बेफोरबायदि आबादारिफोरनो जेन मुवा बेसादफोरखौ हरो आरो बे हरनारजों लोगोसे जेन जोङो जोंनि आबादनि थाखाय मावनो गोनां खामानिफोरखौ मावनानै जोङो जेन जोङो गोबां मुलाम्फा जानानै न'खरखौ बेंनो हायो बेखौनो आं जोंनि आसाम सोरखारनिफ्राय मोननो लुबैयो आरो लोगोसेयैनो जों गासैबो आबादारिफोरा बेफोरबायदिखौ मोननो थाखाय हांख्रायो सोरखरा आबादारिफोरनो मदद होयो होननानै जोङो खोनाबाय थायो नाथाय जोङो दिनैसिमबो नुफेराखै बेनिखायनो जोङो सोरखारनि जि मदद बे मददफोरखौ होफैनानै जोंनि गामि ओनसोलफोराव गासैखौबो जेन आबाद मावनो सुबिदा खालामना होफैयो बेखायनो आङो जोंनि आबादारिफोरनो सोरखारा जेन मदद होफैयो बेखौनो आङो गुरैयै खावलायनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसेयैनो जोंनि आबादारि गासै सुबुंफोरा जेन सह'ज'ग मोननानै अरायबो थांना थानायनि थाखाय आलो गोजोन न'खर दानो हायो बेखायनो आङो सोरखारनिफ्राय गासैबो मुवाफोरखौ मोननो लुबैयो एसेनो